नोंगौ आं गांसे बिजाब फराय फेरबाय जायखौ आं थारैनो साननो गोनां मोनदों बे बिजाबानो जाबाय बर'नि गिबिसिन सल'मा जुजाइनि अर बेखौ दिहुनदोंमोन जिगुजौ द'जिनै मायथाइयाव जुजाइनि अर सल'मानि लिरगिरिया सित्तरन्जन मोसाहारि बियो आंनि गोसोआव गोबां सानस्रिफोर बेरखांहोदों जुजाइनि अर गाहाय फावगिरिफोरानो जाबाय आलायस्रि आरो अजय बिसोरनि थार गोसोजों मोजां मोनलायनायनि गोथौ सानस्रिया आंनि गोसोखौ सोगाब होदों आरो बिसोरनि मोजां मोनलायनायनि मोनफ्रोमबो रावफोरा आंनि गोसोखौ सोगाब होयो मानोना बिसोरनि गोथौ मोजां मोनलायनाया बिसिबांबा गोबाव समनिफ्राय मोजां मोनबोदोंमोनब्ला बिसोरनि मोजां मोनलायनाया जाफुङाखै आरो बिसोरो जोबथारनायाव आलायस्रिया फाग्लि जाहैयो आरो अजया गुबुनजों हाबा जायो बिनि थाखाय आंनि गोसोआव सहायनो हायै दाहाया दाहानि सानस्रिया बेरखां फैयो आरो बिसोरनि बिसोरनि सानैनि मोनलायैनि दुखुआव आं गोबां गाबफानो गोनां जायो आरो अजया अलखाजों गोजोनै संसार जायाखैमोन अजयाबो आलायस्रिखौ मोनैनि थाखाय गोबां दुखुनि गेजेरजों आलायस्रिखौ बावनो थाखाय गोबां जौ लोंनायनि गेजेरजों बिखौ बावगारनो नाजादोंमोन थेवबो अजया आलायस्रिखौ बावनो हायाखैमोन जोबथानाय बुब्लिनि बिसोर सानैनि दुखु दाहाया आंनि गोसोआव गोबां दुखु सोमजिहोदों आरो मेगनावबो मोदै गहोदों बिनिखायनो आं जुनायनि अर सलमायाव गोबां सानस्रिफोरा आंनि गोसोआव गोबां दुखुनि सानस्रि बेरखां होदों आं जायखि जाया बिजाब फरायनाय क्लाबाव जयेन जाफेराखै